جی ہم کو باغبانی کے دوران کیڑوں کے چیلنجیز کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر قابو ہم نے ایسے پایا ہے کہ کیڑوں کو مات دینے کے لیے بازار کے اندر دوائیں دستیاب ہوتی ہیں لوگوں سے گفت و شنید کرنے کے بعد مشورہ لینے کے بعد ہم بازار گئے اور وہاں سے ہم نے دوائیوں کی تھیلی لی خریدی اور لائے گھر گھر لا کر کے اس کو کچھ دوائیں جب ہم لگاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی پڑتی ہے وہ احتیاطی تدابیر ہم نے اپنایا جیسے کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں کلیفس لگایا اور کلیفس لگا کر کے اپنے ہاتھوں سے ہمارے باغ میں جو پتے تھے ان پتوں پہ کیڑے لگ گئے تھے جو دھیرے دھیرے دیمک کی طرح اس کو کھا کر کے ختم کر رہے تھے ہم نے اس پہ اس کو چھڑکا اچھے طریقے سے اوپر سے نیچے کے حصے کی طرف چھڑکاؤ کیا دواؤں کا جس کا نتیجہ کچھ دن میں ہمارے سامنے اس طرح آیا کہ ہم نے کیڑوں کے تباہی پر قابو پایا کیڑے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کر کے وہ نیست و نابود ہو گئے ختم ہو گئے اور اس طرح سے ہمارے باغ ہمارے فصل جو ہے تباہ ہونے سے بچ گئی